क्रिकेट क्रिकेट मुंहिंजी फेवरेट गेम आहे असांजे घरु में सभु दोस्त मिली करे यारहं ॼणां इन टीम में खेॾंदा आहियूं क्रिकेट में घटि में घटि पंज बैट्समैन पंज बौलर ऐं हिकु विकेट कीपर हूंदो आहे असां सभु मिलजी गॾु ई खेॾंदा आहियूं ऐं कॾहिं कॾहिं त असां टैरिस ते वञी करे खेॾंदा आहियूं के त छक्का चौंका बि हणंदा आहिनि ऐं के सिंगल सिंगल रन बि कढंदा आहिनि सिंगल डबल रन बि हूंदी आहे क्रिकेट में ऐं क्रिकेट में आइ पी एल बि खेॾी वेंदी आहे जीअं त आइ पी एल में मुंहिंजो फेवरेट प्लेअर रोहित शर्मा आहे रोहित शर्मा आहे उहो छक्का चौंका जाम हणंदो आहे ऐं उहो आइ पी एल जी मुंबई इंडीयन जो कैप्टन बि आहे इन करे मूंखे क्रिकेट जाम सुठी दिलि सां वणंदी आहे